मधुबनीके मुख्य समाज कल्याणके ज्यादा आवश्यकता छै शिक्षाके स्वास्थके आओर गरीबी कम करनाइ आओर जेना मधुबनीके संस्थासभ छै बहुत ज्यादा संस्था छै बहुत ज्यादा मदद कऽ रहल छै ताहिमे एकटा संस्था हम देखलहुँ हेँ किछु दिन पहिने फ्रेंड्स ऑफ़ मिथिला ओ गरीब बच्चासभके बैग प्रोवाइड करैत छथिन पढ़ैके लेल आओर गरीब लोगसभके मदद करैत छथिन गरीब किसानके मदद करैत छथिन आओर गरीब महिलासभके महिला सशक्तिकरणपर महिलासभके मतलब मासिक समस्यापर समाधान करैत छथिन बहुत नीकसँ ओसभ मदद कऽ रहल छथिन फ्रेंड्स ऑफ़ मिथिला के तहत किछु दिन पहिने एकटा प्रोग्राम भेल छले जाहिमे दू हजार बच्चाकेँ स्कूल बैग वितरण कयल गेल छलै हेँ फ्रेंड्स ऑफ़ मिथिलाके तहत आओर जे समाज कल्याणके छै ताहि सरकारी योजनामे अहाँ आयुष्मान भारत योजना किसान योजना या स्वास्थ देखभालके लेल ओहोसभ कार्य भऽ रहल छै मधुबनीमे लेकिन एकटा सङ्गठन छै जे पूरा मधुबनीके देखरेख बहुत नीकसँ कऽ रहल छै हम ओहि सङ्गठनके बहुत ज्यादा तारीफ करैत छियै आओर ओ बहुत बढ़िआँ काज कऽ रहल छै चाहे ओ गरीब बच्चा होइ किसान होइ या महिला सशक्तिकरणके होइ महिला शिक्षापर होइ बहुत नीकसँ ओ काज कऽ रहल छथिन बहुत नीक छै मधुबनीमे जे भी समाज कल्याण छै से बहुत नीक कार्यरत छै बहुत बढ़िआँसँ कार्य कऽ रहल छथिन हुनकरसभके तारीफ बहुत किछु कहल जा सकैत अछि